आपसी प्रेम आब लोकके मतलब आपस मे बहुत बेसी प्रेम रहए लगलैया कतबो दूर रहला पर तैयो लोकके देखियौ जेकी जेना होइ छनि एक दूसर के हाल चाल पुछैत रहै छथिन हुनका ई चीज अथी छनि आओर ऊँच नीच के जे छलै पहिलुका भावना ओ भावना भावना आब खतम भऽ गेल अछि आब जे छै से ओ भावना नहि छै किए तऽ सब मतलब सोचि रहल छै जेकी पढ़ाइ लिखाइ के सङ्गे अपन समान्यता बना कऽ रखै के लेल ताहि दुआरे ईसब चीज के बहुत कम देखल जा रहल अछि कतौ कतौ अखनो देखै लेल भेट रहल अछि जेकी कतबो शिक्षित घर अछि तैयो ई ऊँच नीच छुआ छूत ईसबके मानि रहल छथि लेकिन बहुत जगह नहि मानल जा रहल अछि जेना पहिने रहै कोनो बात विवाद मे जाइत के लए कऽ हर जगह झगड़ा होइ छलैया जतए जइतहुॅं ततए देख लैतियै जे अगर कोनो छोट जाइत या पैग जाइत के आपसी अथी भेलै तऽ ओहिपर ओहि चीज के लए कऽ झगड़ा भेनाइ फाइनल छलैया आब से चीज नहि भऽ रहल छै आब सब मिल कऽ रहि रहल छथि किनको एहि तरहक कोनो अथी नहि छनि